हाँ मैं बीमा कराने के साथ अस्पतालों में मुझे बीमा से बहुत लाभ मिले हैं क्योंकि मैं जब भी अस्पतालों में जाता हूँ मुझे फ्री में दवाई मिलती है अच्छे से मेरी देखभाल भी की जाती है मेरी जाँच भी फ्री में हो जाती है इसी के साथ जो अस्पताल मैं जाँचों को सही प्रकार से करते हैं और मुझे फ्री में सब कुछ हो जाता है और जो बीमा को देख रेख करता है वो संचालक बहुत सही है क्योंकि उन्होंने जो बीमा को बीमा को बनाया है तो इससे हमें बहुत फायदा भी हुआ है और हमें आसानी से दवाई भी मिल जाती है इधर उधर डोलना भटकना भी नहीं पड़ता है और मैं सरकार से आर्थिक लाभ बहुत मिल रहे हैं और मैं आर्थिक लाभों को ले कर के खुश हूँ और सरकार से इन्हीं आर्थिक लाभों से मैं सहमत भी हूँ